अगर से हम बात करें तो सोनभद्र ज़िले में हमारे यहाँ परिवहन के लिए दो मुख्य साधन हैं जैसे हमारे यहाँ का रेलवे श्टेसन एवं हमारे यहाँ का बस अड्डा अगर से हम बात करें तो सोनभद्र ज़िले में कभी भी अगर से किसी भी व्यक्ति को दूर दराज़ जा करके यात्रा करनी होती है किसी तीर्थ स्थान पर जाना होता है या फिर कहीं भी अन्य जगह पर अपने इलाके से काफ़ी दूर जाना होता है तो ज़्यादा तर लोग रेलगाड़ी का ही उपयोग करते हैं क्योंकि रेलगाड़ी एक अच्छी सुविधा मानी जाती है इसमें कम पैसे पर ही हम आराम तरीके से बिना परेशान हुए ठीक है हिंदू दरा ज जा करके अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं लेकिन अगर से हमें आसपास कोई भी यात्रा करनी होती है जो कि बीस से पच्चीस किलोमीटर के अंदर हो तो हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग बसेस को ही प्रेफ़र करते हैं क्योंकि जो बस है वह आसान तरीके से एवं कम समय पर ही हमें हमारे दूसरे स्थान तक पहुँचा देते हैं हमारे हस्त केवल ये दो अच्छे हे संसाधन एवं परिवहन उपलब्ध हैं हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का हवाई अड्डा नहीं है जिससे लोगों को काफ़ी दिक़क़तों का भी सामना करना पड़ता है हमारे यहाँ हमें कुछ दिक़्क़तों का भी सामना करना पड़ता है जैसे बात करें तो हमारे यहाँ अच्छी सड़क ना होना जिसकी वजह से परिवहन में काफ़ी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है हमारे यहाँ कोई भी हवाई अड्डा ना होना जिसकी वजह से अगर से किसी को भी कहीं दूर जहाज़ से जाना हो या फिर त कम समय में यात्रा को तय करना हो तो हमें काफ़ी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है हमारी सरकार से यह गुज़ारिश है कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द एक दो हवाई अड्डा बनाए एवं हमारे यहाँ के सभी मार्ग को दुरुस्त करें